ہاں ہمیں نل کا پانی ملتا ہے ہمارے گھر کے آس پاس دو چار سرکاری نل لگے ہوئے ہیں اور ہمیں نل کے پانی سے گرمیوں میں بہت فائدہ ملتا ہے کیونکہ ہمیں سرکاری نل سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پینے کو ملتا ہے اور سردیوں میں نل سے ہمیں تازہ تازہ پانی پینے کو ملتا ہے اور ہمارے گھر کے آس پاس دو چار سرکاری نل بھی ہیں جو کہ سرکار آ کر ہمیشہ اُس کی مرمت کراتی ہے اور کبھی لائٹ نہ ہونے پر ہمیں پانی نہیں ملتا ہے تو ہم نل سے پانی بھر کر لاتے ہیں اور اُسے اچھے سے پیتے ہیں کیوں کہ سرکاری نل کا پانی صاف ہوتا ہے اور ہمارے لیے بہت فائدے مند بھی ہوتا ہے